मेरी स्टेट ऐ पसंद ऐ जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर दी में रौह्ने आह्ली आं होर साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च इक मन्दर आंदा बाह्वै बाह्वै माता दा बाह्वै माता दा मन्दर छिल्लियां चढ़ांदे उत्थें लोग सुक्खनां करदे ते फ्ही सुक्खन जिंदी पूरी होंदी ओह् छिल्लियां चढ़ांदे ओह् बड़ा पवित्तर स्थान ऐ कोई बी चीज कोई अस लैन्ने कोई नमीं चीज अस लैन्ने अस उत्थें मत्था टेकने गी जरूर जन्ने भाएं अस गड्डी लैच्चै किश बी लैच्चै साढ़े बच्चें दी मनोकामनां पूर्ण होंदियां फिर अस उत्थें लेइयै जन्ने बच्चें गी अपने गी होर साढ़े मेरे साढ़े घर च बी कोई बी किश होऐ कोई बी सुक्खन कुसै कीती दी होऐ बाह्बै माता दे ते अस उत्थें छिल्ली चढ़ाने जाइयै बाह्वे माता दा स्थान बड़ा पवित्तर स्थान ऐ उत्थैं इक पार्क बी ऐ उत्थें लोग चक्कर लाने बी जंदे सारे होर उत्थें प्रशाद बी मिलदा प्रशाद बी अस मन्दर चढ़ान्ने होन्ने होर ओह्दे बाद च साढ़ा इक स्थान ऐ बाबा मानसर बाबा मानसर साढ़ा बड़ा पवित्तर स्थान ऐ बाबा मानसर इक नाग देवता ऐ नाग देवता उत्थें केइयें लोकें दा देवता ऐ ओह् बड़े दूर दूर दे लोग उत्थें मत्था टेकने गी औंदे केईं लोकें दी उत्थें मेल बी लगदी ऐ उत्थें केह् करदे लोग मेल पर आंदे भंडारे करदे लोक लोकें दे ब्याह् होंदे लोक रकादे फेरदे उत्थें प्रतक्खनां दिंदे शिवरात्री होंदी ते शिवजियें दे मन्दर बी हैन शिवजियें दे मन्दरै लोग आंदे प्रतक्खनां लैंदे मत्थे टेकदे लोग बड़े बड़े दूरा आंदे सुक्खनां करदे उंदियां सुक्खनां पूरियां होंदियां फ्ही ओह् चाढ़दे आइयै सुक्खनां होर मानसर इक बड़ा स्हेई शैल स्थान ऐ लोक चक्कर लाने बी औंदे घूमने बी औंदे उत्थै बड़े ज्यादा लोग होर होर साढ़ा साढ़े घर दे बी लोग बड़े ज्यादा बाबा मानसर गी मन्नदे न बाबा मानसर इक बड़ा खूबसूरत स्थान बी ऐ बड़े ज्यादा मन्दर बी हैन उत्थें होर ओह्दे बाद च इत्थें साढ़े इक इ'यां गै जाने दा प्लान चक्कर लाने दा प्लान बी बनेआ साढ़े दोस्तें कन्नै होर अस अपने दोस्तें कन्नै चक्कर लाने बी गे घूमने बी आए मानसर उत्थें मच्छियें बी लोग आटा दिंदे केईं ते लोग न्होने बी औंदे उत्थें न्होंदे लोग अपने कोई बी दुक्ख किश होऐ तकलीफ न्हानै कन्नै उत्थें बोलदे ठीक होई जंदे होर बी बड़ा ज्यादा दिक्खने दी जगह् कोई बड़ी शैल ग्रीनरी बड़ा शैल पार्क बी हैन उत्थे होर ओह्दे बाद च इक जगह् आंदी प डोडा डोडै अस गे चक्कर लाने गे अपने दोस्तें कन्नै घूमने गे उत्थें बड़ी स्हेई जगह् आंदी जंदे दिक्खो लोक इ'न्ने बड्डे बड्डे नाले आंदे दिक्खने ई बड़े शैल बूह्टे औंदे उत्थै बड़े शैल दिक्खने आह्ले फिर अस गे उत्थें इक जगह् गे अस भद्रवाह् बड़ी शैल जै बैल्ली गे उत्थें बड़ा शैल ठंडा ठंडा पानी हा बड़े शैल बूह्टे हे बड़ी शैल ग्रीनरी ओह् हा पार्क हरे हरे पार्क हे उत्थैं फ्ही उत्थैं असें टैंट बिच्च रेह् टैंट बिच्च सुत्ते टैंट बिच्च गै रुट्टी खाद्धी उत्थें पानी दिक्खेआ ठंडा ठंडा पानी फ्ही असें फोटो खचाए अपने दोस्तें कन्नै घूमे फिरे रुट्टी बनाई खाद्धी पीती फ्ही अस गे ओह्दे बाद च भद्रवाह् गे उप्पर उप्पर प्हाड़ें च गे प्हाड़ें च रेह् अस होटल बिच्च रेह् चक्कर लाए घूमे फिरे फिर असें ओह्दे बाद च चीची माता मन्दर बी आंदा साढ़े जम्मू कश्मीर च चीची माता मन्दर बी बड़ा शैल ऐ रोड साइड कंडै ओह् भलेआं गै ते उत्थें बी मत्था टेकदे उत्थें बी केईं लोकें दियां मनोकामनां पूरियां होंदियां लोग ज्यादा जेल्लै नरात्ते औंदे नरात्तें च बी लोग चक्कर शक्कर लांदे मत्था टेकने गी जंदे लोग प्रशाद लेइयै उत्थें बड़ी ज्यादा दुनियां औंदी होर साढ़ै इत्थें इक बैष्णो माता दी स्थान ऐ जेह्का त्रिकूटा पर्वत उप्पर ऐ विराजमान फिर उत्थें बड़ा स्हेई जगह् ऐ बड़ी लोग बड़े श्रदालू आंदे बड़े दूरा दूरा दे लोग आंदे उत्थुआं जंदे अपनियां मनोकामनां पूर्ण करदे माता रानी सारें दी मनोकामनां पूर्ण करदी होर लोग बड़े ज्यादा दूर औंदे जेह्के जेह्के घर दे कोई लोग बच्चे मंगदा कोई सेह्त बास्तै मंगदा कोई किसै बास्तै मंगदा मत्था टेकदा होर उत्थें लोग जंदे न होर साढ़ी इक इत्थें बिलावर साइड इक सुकराला माता आंदी सुकराला माता बी जंदे लोग बड़े ज्यादा उत्थें बी अपने केईं लोकें दी कुल देवी ऐ ओह् कुल देवी माता दा मंदर ऐ केइयें दा केईं लोक ब्याह् औंदे जंदे उत्थें रकादे फेरदे मत्थे टेकदे गुड़ चाढ़दे गुड़ ते चने चाढ़दे लोक जादातर उत्थै होर केईं केईं लोग बाल तोआरदे बच्चें दे अपने फ्ही बच्चें गी लेइयै जंदे केईं लोग केईं लोग इ'यां जंदे खुशी कन्नै बी जंदे केईं घूमने बी जंदे ते बिलावर बड़ी स्हेई जगह् ऐ उत्थें जंदे लोग बड़े ज्यादा पार्क बी मिलदे रस्ते च लोकें ई जंदे घूमदे फिरदे होर अस ते बड़ी ज्यादा बारी गेदे साढ़ी कुल देवी ऐ ओह् माता रानी जियां साढ़े घर च कोई बी बच्चा होंदा हा कोई बी बच्चे दा किश करना होंदा हा ते बच्चा लेइयै उत्थें जंदे हे मत्था टेकने ओह्दे बारै च गुड़ चाढ़ना मत्था टेकना बच्चा जेल्लै बी होऐ पैह्ली बारी अस उत्थें लेइयै जन्ने बच्चे अपने गी होर जेल्लै होर बी बड़ी ज्यादा न साढ़े जम्मू च बड़ा ज्यादा जगह् न घूमने आह्लियां केईं धनसर होई गेआ बाबा धनसर ऐ उत्थें बी शिवजी दा मन्दर ऐ पानी बगा दे उत्थै बड़ा स्हेई जगह् ऐ उत्थें उत्थें बी लोग जंदे लोक भंडारे करदे जगराते करदे घूमदे फिरदे लोग दिखदे बड़ी बड़ी शैल जगह् न उत्थें बी दिक्खने आह्लियां बाबा स्याड़ बिच्च रस्ते च औंदे उत्थें लोग न्हौंदे बैठदे रुट्टी बनांदे खंदे उत्थें बी मन्दर ऐ माता दा उत्थें बी लोग घूमदे न उत्थें केईं जगह् उत्थै रस्ते बिच्च खराब मिलदे केईं लोकें गी खड्डे बिच्च मिलदे रोड खराब होंदे लेकिन जगह् बड़ी शैल दिक्खने आह्ली घूमने आह्ली ऐ ओह्दे अग्गें तुस चली जाओ ते शिवखोड़ी औंदा शिवखोड़ी भोले शंकर भगवान दा मन्दर ऐ उद्धर गुफा ऐ बड़ी शैल उत्थे उत्थें बी लोग भंडारे करदे भंडारे करदे लोग बड्डे बड्डे भंडारे करदे जिंदियां मनोकामनां पूर्ण होंदियां भंडारे करदे चार चार दिन रौंह्दे लोग उत्थें घूमदे फिरदे बड़ी ज्यादा जगह् दिक्खने दी ऐ शैल जगह् उत्थैं पानी बगा दे बड़े शैल बड़े शैल बूह्टे लग्गे दे होटल बने दे उत्थैंं घूमा दे फिर रवा दे लोग उत्थें बी जाइयै होर भंडारे करा दे औंदे जंदे जात्तरुएं गी खला दे कोई चाह् देआ दा कोई किश देआ दा कोई किश देआ दा बड़ियां शैल सारै जगह् न दिक्खने इयां जित्थें चली जाओ तुस होर होर बी बड़ियां शैल रस्ते च औंदे बूह्टे औंदे दिक्खने आह्ले कोई पानियै च जा दा ठंडा ठंडा पानी बगा दा लोग कोई न्हा दा कोई कोई गर्मियें च जंदा कोई सर्दियें च जा दा ते होर बी बड़ियां शैल दिक्खी लैओ भद्रवाह् जाओ उत्थैं दिक्खो जगह् इस स्टेट दे अन्दर होर उत्थें इक जै बैल्ली ऐ चिंता बैल्ली ऐ उत्थैं चिंता बैल्ली बड़ी शैल ग्रीनरी ऐ बड़ी शैल दिक्खने आह्लियां जगह् न उत्थें उत्थें चली जाओ तुस होर उत्थें क्वाटर बने दे गौरमैंट बड़े क्वाटर बने दे उत्थें बने दे लोग रौंह्दे होर जै बैल्ली चली जाओ जै बैल्ली तुस इग्लू दिक्खो पानी दिक्खो बड़े शैल लक्कड़ी दे पुल बने दे उत्थे दिक्खो उत्थें जाइयै फोटो खचाओ कोई रुट्टी बना दा अपने कोई उत्थें खा दा कोई कुदै बनाइयै खा दा इ'यां दिक्खो छड़ा हरा हरा पार्क ऐ इक उत्थे इ'न्ना शैल दिक्खने बौह्ने गी जगह् बड़े बड़े उच्चे प्हाड़ न उत्थें बड्डे बड्डे बूह्टे न बड़े शैल दिक्खने आह्ले बड़ी ठंडी ठंडी जगह् उत्थें दिक्खने आह्लियां होर उत्थें टैंट लग्गे दे बड़े शैल टैंट न उत्थें लग्गे दे उत्थै टैंटैं बिच्च रवो उत्थैं उत्थें दिक्खो कोई बड़े लोग नी लभदे उत्थैं इ'यां बड़ा शांत बड़ा बातावरण बड़ी शैल जगह् ऐ उत्थें दिक्खने आह्लियां फ्ही उत्थें रुट्टी खाओ रुट्टी इन्नी शैल सोआद ना कोई उत्थें शोर शराबा कोई बी उत्थें रुट्टी बनाइयै खाओ अपनै फ्ही आपूं बनाओ जां अपूं गै बनाओ जां उंदे कोला जिन्दे टैंट न उ'नेंगी ओह् खलांदे ओह् करांदे तुसेंगी दिंदे रुट्टी पानी चीजां दिंदे कट्ठियां करी दिंदे फ्ही ओह्दै उप्पर दिक्खो ग्रीनरी उप्पर चली जाओ तुस छड़ी धुंध पेदी होंदी उत्थें ठंडा ठंडा मौसम गर्मियैं च ओह् बड़ा शैल लगदा तुसेंगी सर्दियें च जाओ उत्थें बर्फ पेदी होंदी बड़ा शैल ओह्दे उप्पर चली जाओ तुस चिंता बैल्ली अग्गैं ऐ रस्ते च रस्ते च बड़े शैल प्हाड़ लभदे उत्थैं बड़े शैल ग्रीन हरियां हरियां पूरियां बड़ियां शैल प्हाड़ियां न उत्थें पानी बगा दा प्हाड़ें दा ठंडा ठंडा पानी बगा दा ठंडा ठंडी जगह् बड़ा शैल मज़ा औंदा उत्थें फिर ओह्दे बाद तुस भद्रवाह् औग्गे उत्थें इ'न्ने शैल ठंडी जगह् न लोग इन्ने शैल न उत्थें लोग इन्ने शैल चंगे इ'न्ने शैल बोलदे कोई पुच्छ पुच्छगे ते बड़ी शैल गल्लां करदे लोग उत्थैं पुच्छदे अस कोई चीज़ मंगगे बड़ा शैल इ'यां प्यार कन्नै बोलदे फ्ही अस उत्थैं भद्रवाह् गै होटल च गे उत्थैं बड़े शैल राजमा चौल असेंगी खलाए उत्थें होटल च राजमा चोल खाद्धे असें फ्ही असें फ्ही चाह् पीती बड़ी सोआद फ्ही ओह्दे बाद च आई गे अस बल्लें बल्लें प्हाड़ें च गड्डी चलान लगे बल्लें बल्लें ठंडी ठंडी हवा लैन लगे बिच्च बड़े शैल मन्दर आए बड़े शैल शिवजियें दे मन्दर आए पानियै बिच्च मन्दर बने दे बड़े शैल उत्थें पानी बिच्च मन्दर ई मन्दर जाओ पानी बिच्च जाओ बड़े शैल बने दे साइडें साइडें मन्दर कोई पार्क लब्भा दे कोई घूमने गी लब्भा दे बच्चें गी फ्ही असें बड़ियां शैल असें गड्डी रोकी फ्ही उत्थें जाइयै डांस कीता नच्चे अस बड़े शैल नच्चे सारे जने गाने शाने लाइयै नच्चे अस फ्ही बैठे असें कोई चाह् शाह् बनाई पीती शीती अपनै घूमे फिरे उत्थैं फ्ही होर बड़े शैल मन्दर लब्भन लगे कोई माता दे मन्दर लब्भन लगे बड़े शैल उत्थें दर्शन कीते माता रानियें दे असें जाइयै फ्ही उत्थें अग्गैं गै अस जंदे गे अग्गैं होर मन्दर निक्के निक्के मन्दरियां लब्भन कोई शिवजी कोई प्हाड़ें उप्पर भोले शंकर भगवान दी कोई माता दी कोई किसे दी बनी दी मत्थे टेके असें बड़े शैल भद्रवाह् चंडी माता दा मन्दर ऐ बड़ा स्हेई मन्दर ऐ दिक्खने गी उत्थै जाओ दिक्खो उत्थै बड़ा रूह् खुश होंदा जाइयै दिक्खियै एड्डा में माता रानी दा जाओ तुस उत्थें होर खाना पीनी बड़ा स्हेई मिलदा उत्थें जो चीज़ तुस खाह्गे शैल मिलदी ऐ शैल शुद्ध मिलदा हर चीज़ उत्थूं दी चीजां बड़ियां शुद्ध खाना पीना बड़ा स्हेई ऐ ते होर बी बड़ी शैल न उत्थें लोग कोई चीज़ अस पुच्छगे कुसै गी किश रस्ता पुच्छगे बड़ा शैल अपने प्यार कन्नै बोलदे सनांदे असेंगी दसदे असेंगी एह् नी ऐ कि नेईं कोई गुस्से नै बोलग कोई प्यार कन्नै बोलग बड़ा शैल फ्ही असें फोटो खचाए फ्ही उत्थै जाइयै उप्पर रस्तै च वीडियो बनाइयां असें बड़ी ज्यादा रस्ते च बड़े शैल गाने गाए गाने लाए नच्चे नच्चे बड़ी मस्ती कीती बड़ा इ'यां असें इ'यां ओह् कीता घूमे फिर शैल ओह्दे कन्नै ते असेंगी बड़ा शैल लग्गेआ उत्थै भद्रवाह् गे ते बड़ा गै शैल लग्गेआ असेंगी उत्थें जाना ते बड़ा गै ओह् ऐ शैल बड़ा मज़ा आया असेंगी एह् नी ऐ कि नेईं बड़ा हर चीज़ मिली कोई कोई ओह् नि होई उद्धरा तकलीफ कोई नि होई असेंगी हर चीज़ असेंगी शैल तरीके नै मिली कुसै गी जेह्का पुच्छेआ ओह् बी कुसै ने शैल सनाउड़ेआ एह् बी नी ऐ कि नेईं कुसै शैल बोलेआ साढ़े कन्नै फ्ही अस ओह्दे च जंदे जंदे फ्ही चली गे बिच्चें बिच्चें सरथला आह्ले रस्तै निकलदे गे अस बल्लें बल्लें बल्लें बल्लें आंदे गे उत्थां फ्ही घूमदे गे उत्थें बी बड़ी शैल खड्डां आइयां बड़ा शैल पानी बगा दा बड़ा शैल उत्थें फोटो खचाए बड्डे बड्डे प्हाड़ न उत्थें बी रस्ते च पानी बगा दा पत्थर बड्डे बड्डे न उत्थैं उप्परा दा पानी आवा दा साढ़ै उत्थें बी असें डांस कीता बड़े शैल नच्चे बड़े शैल होएआ सारा किश सारे जनें बड़ा गै मजा लेआ उत्थें गे अस जेल्लै ते होर उत्थूं दा अस बापस अस बल्लें बल्लें लगी पे आन अपने ताईं जम्मू गी जम्मू आह्ले रस्तै च निकलन लगी पे फ्ही अस बल्लें बल्लें आए अस फ्ही अस पत्नीटॉप रुके पत्नीटॉप जाइयै असें फ्ही कुल्चे खाद्धे फ्ही उत्थें पार्कै च थ्होड़े घूमे शूमे अस बैठे कोई झूले शूले बच्चें ले उत्थैं उत्थैं बी असें रुट्टी शुट्टी बनाइयां खाद्धियां पीतियां फ्ही असें बड़े डांस नच्चे नुच्चे अस सारे जने फ्ही फोटो खचाए फ्ही असें चाह् पीती कोई जेह्का कोई समान खरीदने आह्ला हा असें उत्थै समान समून बी खरीदेआ असें बड़ा ज्यादा ते बड़ा शैल उत्थै होएआ फ्ही उत्थें असें होर बी बड़ा किश खाद्धा मैगी बनांदे मैगी खाद्धी असें उत्थें मैगी लेई उंदे कोला फ्ही असें फ्ही बड़ा शैल उप्पर चली गे अस ओह्दे कोला उप्पर नत्थाटाप चली गे फ्ही अस उत्थें घूमे फिरे उत्थें फोटो फाटो खचाए उप्पर प्हाड़ै पर जाइयै ते बड़ा फ्ही अस उत्थें घूमे फिरे बड़ी शैल हवा चलदी उत्थें ठंडी ठंडी हवा चलदी बड़े शैल बूह्टे न बड्डे बड्डे बूह्टे न उत्थैं ग्राउंडां बड़ियां शैल न उत्थें बड़े क्वाटर जेह् बने दे गौरमैंट दे रौह्ने बास्तै इयां बी बने दे लोकें इयां बी रक्खे दा उत्थें बी मन्दर ऐ इक नाग नागमीं नाता दा मंदर ऐ उत्थें बड़ा स्हेई उस मन्दर च एह् ऐ कि उस मन्दर च जनानियें नी जान दिंदे उत्थे छड़े बंदे गै जंदे मत्था टेकन जनानियें नी जान दिंदे उस मन्दर च उस मन्दर च आखदे जेह्का कोई मत्था टेकदा जेह्का कोई किश मंगग ओह्दा सारा किश पूरा होंदा ओह्दी मनोकामनाएं पूर्ण होंदियां न ओह्दे एह् नी ऐ ते उत्थुआं फ्ही अस मत्था टेकियै आए नागनी माता दा फ्ही अस बापस आई गे फ्ही अस बापस बल्लें बल्लें बल्लें आई गे बापस अस अपने रस्ते च आन लगे बल्लें फिर अस फ्ही अस ओह्दे बिच्च चनैनी औंदी चनैनी बड़ी शैल जगह् उत्थें चनैनी निकलो उत्थै बड़ियां शैल जगह् ऐ बड़ा ओह् ऐ ते चनैनी च बड़ी सब्जियां लगदियां बड़ा शैल फरूट बड़ियां शैल सब्जियां फल लगदे उत्थें लोग बड़े शैल बोलदे कोई चीज़ मंगो बड़ी शैल तरीके नै दिंदे असेंगी एह् नि ऐ कि कोई अस चीज़ मंगगे ते कोई मना करै ते होर ठीक ऐ सारा किश ठीक ऐ